ہیلو کیا آپ سویگی کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج شام پانچ بجے میں نے آپ کے ایپ کے ذریعے ایک چکن بریانی آڈر کری تھی جو بالکل باوقت مجھے مل گئی جسے دیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہو گیا ویسے بھی عموماً میں جب بھی آپ کے ایپ سے کچھ منگواتا ہوں وہ مجھے ٹائم پر ہی مل جاتا ہے لیکن آج جب مجھے ڈلیوری ملی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو فیڈبیک دے دیتا ہوں تو آپ کے ایپ کی جو سروسز ہیں وہ بہت اچھی ہیں آپ کا ایپ کبھی ہینگ نہیں ہوتا آپ کے ایپ کے جو ڈلیوری بوائے ہیں وہ ٹائم پر آ جاتے ہیں آپ کے ایپ کے ذریعے منگوایا ہوا کھانا بھی بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو اس سب کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں